पहिरीं जे ज़माने में डाक टिकट जेके सभु हूंदा हुया जेको हाणे जंहिंजो त कुझु नामो निशानु ई कान्हे ऐं पथर टिकट्स जेके सभु जमा इकठा कंदा हुया सभु माण्हू जंहिंजो मूल्य ॾाढो हूंदो हुयो पर हाणे त अहिड़ा डाक टिकट आहिनि ई न सिका बि अॻे हाणे त सिर्फ़ु पंजे जा ॾहें जा सिका था हलनि पहिरियों हलंदा हुया ॾहें ॾह पैसा पंज पैसा पंज ॿ पैसा ईअं हलंदा हुया त असांजा जेका वॾा हूंदा हुया हो अ सांभे रखिया होया जेके असांखे हाणे ॾेखारींदा आहिनि की असांजे ज़माने में हे सिका हलंदा हुया त असां बि हाणे जा सिका संभाले रखिया आहिनि जो असां पंहिंजे ईंदड़ पीढ़ीअ खे असां ॾेखारे सघूं की असांखे ज़माने में ईअं सिका हलंदा हुया हाणे त अॻिला सिका त हाणे हलनि ई नथा बंदि थी विया आहिनि जंहिंजो कोई मूल्य ई कान्हे हाणे हिन करे असां हो सिका संभाले रखंदा आहियूं पंहिंजे ज़माने जा जीअं असां पंहिंजे ईंदड़ पीढ़ीअ खे ॾेखारे सघूं की असांजे ज़माने में ईअं सिका हलंदा हुया